आं संनाय बयनिख्रुइबो गोरासिन रिसिपिया जाबाय बै अनला अंख्रि फास्टाव आङो अनला ओंख्रि संबा बिरात गोब्राब मोनो आरो बयनिसख्रुइबो गोरासिन माने मानो होननानै बुंबा अनला ओंख्रियाव बुहुत इंग इंग्रोरेन्सबो नांगौ जायो आरो माखासे मेथद्सबो बाहायनांगौ जायो बिनिखायनो गोब्राब मोनो आरो अनला बानायब्ला इसे एनैखौलाय आं मोनथिगौ बाट थेवबो मोजांहै मोनथिया आरो अनला ओंख्रि संब्ला बे अनला देनायनि उनाव जे अनलाखौ बे ओंख्रियाव लखबनायनि उनाव जेब्ला जों बेखौ मा होननानै बुङो मेस गलायगोन होमब्लाना मोजां गलायनो रोङाब्लाथाय बियो मा जायो गल गल गल गल जानानै थायो आरो बेखायनो आङो बिराथ गोब्राब मोनो अनला ओंख्रिखौ संनो आरो लोगोसेनो खारै ओंख्रि संनो एसे गोब्राब मोनो मानो होमबा खारै ओंख्रियाव मालाबा समाव मालाबा समाव एसे बुरजाबो जायो खारैया मालाबा समाव खम जायो खम जाबाथाय थावला बुरजा जाबाबो थावला बिनिखायनो अनला ओंख्रै संबाथाय आरो खारै ओंख्रि संबाथाय बिराथ गोब्राब मोनो आरो